हमारे समुदाय के क्षेत्रीय नेता मोदी जी हैं और उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है वह बहुत ही प्रेरणादायक बातों को कहते हैं महिलाओं को शिक्षित करने के लिए और बच्चों को शिक्षित करने के लिए जितने भी पिछड़े वर्ग हैं उनको शिक्षित करने के लिए वह बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं मोदी जी हमारे बहुत ही माननीय हैं और उनके उनका हम बहुत ही इज़्ज़त करते हैं मोदी जी ने हमारे